हेलो हेलो हेलो सर जी बोले की हमे नालंदा सिटी में घूमना है और घूमने के लिए हमको जैसे घूमने के लिए जाएंगे जिनका क्या किराया पर सकता है जी जी जी जी बुक बुक करवा लेंगे जी जी

जी जी सर मेरा कहना यही है की आप जो ये आपका गाड़ी जो है और आप आने में भाड़ा जो है वहाँ पर जाने में कितना पड़ सकते है कम से कम में आप बताइए

जी सर जै जैसे सर हमको ले जैसे सर हम फ्री समय में जैसे घूमने के लिए हम आए हुए हें जैसे मंदिर हो गया बड़ा बड़ा है सर पार्किंग हो गया ये सब चीज़ सब हमको देखने का दिलचस्प ठीक है जी जी जी जिस जैसे नहीं जी हम बोले कि जैसे कि घूमने का अथि मन आ जाता है तो बस फिर घूमने में बेहतर घूमना ही चाहिए की कौन स्टेट में कैसा बना है कौन चीज़ नहीं बना है देखने की इच्छा जी

हम ये बोले कि वहाँ पर एक मिनट सर जी बोले कि वहाँ पर घूमने के लिए जैसे खान पान आदि का वर्णन जो होता हे वो सब वो सब भी अच्छा ठीक ठीक ठीक है सर ठीक ठीक है सर ठीक है सर ठीक है ठीक ठीक है रखिए सर ठीक ठीक